जेन्ना म्हाका सारेगमप सिंगीग करता आसतना

वांटेकरी घेतले पळय ते गायता आसतना अशें दिसतालें की बरेशें दिसतालें ज्या टायमार ती गायता आसतना म्हाका दिसता हांवूं बीन त्या स्टेजीर आसलें जाल्यार आयज बरें खूब बरें दिसतालें अशें